नमस्ते मैम हाँ सोच रहे हैं आपके यहाँ दूध बिकता है नहीं मैम हमारे यहाँ शादी पड़ा है हमें ज्यादा दूध की जरूरत है जैसे की पनीर उनीर बनाना है आपके यहाँ घी ऊ मिलता है शुद्ध घी

वही हमें पंद्रह बीस लीटर दूध चाहिए पनीर फाड़ने के लिए नहीं सुने है आपका दूध बहुत अच्छा रहता है उसमें पानी उनी नहीं मिला रहता है शुद्ध दूध है क्या हाँ आपका दूध महंगा है लेकिन अच्छा है इसलिए आप ही के यहाँ फोन किये हैं दूध चाहिए था हाँ बीस पचीस लीटर दे दीजिए पनीर फाड़ना है वही सौ दो सौ लोग खाएंगे इंकी शादी ब्याह का मा माहौल है तो कोई और भी आ सकता है तो खाने के लिए किसी को मना नहीं न करेंगे जो आएगा उसको खिलाएंगे हाँ तो अपना हिसाब से बता दीजिए काहे लिए आप दूध बेचती हैं आपको पता होगा हमें नहीं पता है हाँ भिजवा दीजिएगा कितना पैसा है जोड़ कर बता दीजिएगा घर पर रहेंगे कोई ले के आएगा तो उसी को दे देंगे पैसा ठीक है कोई बात नहीं आप रखे रहिएगा हम भेज देंगे किसी को लेने के लिए हाँ पैसे साथ हीं दे देंगे आपके यहाँ घी मिलता है हाँ तो उसी जितने आदमी उसी के हिसाब से घी भिजवा दीजिए अरे भाई पराठे पर पोतेंगे फिर दाल फ्राई करेंगे हाँ तो वही चाह रहे हैं